हैलो हा सांईं ट्रेवल अजेंसी अ में तव्हां जो स्वागतु आहे ॿुधायो हा सवलाई तव्हां जे लाइ सुठा सुठा पेकेजेस आहिनि तव्हां खे ॿ ॾींहं अऊं टे रातियूं तव्हां खे पहिंजी फैमिलीअ सां गॾु घुमिणो आहे बराबरि त असांजे लाइ हिक सुठी होटल आहे महाबलेश्वर में मां हुन लाइ तव्हां खे हिकु पैकेज ॾियण चाहिंदुमि तव्हां खे अठें हज़ारे जो पैकेज आहे हुन में तव्हां खे ॿ रुम हिकु हॉल अऊं हिकु बाथरुम अऊं हिकु रुम में अटैच बाथरुम मिलंदो अऊं तव्हां खे असांजे महाबलेशवर में ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं जॻहूं आहिनि जीअं त तव्हां खे हुते हिक फेमस नदी आहे वहोंदर नदी आहे हुते बोटिंग करण लाइ तव्हां वञी सघंदा आहियो अऊं तांखे हिन में होटल जे पैकेज में तव्हां खे इंक्लूडिंग मिलंदो तव्हां खे सुबुह जो नाश्तो अऊं राति जी रोटी अऊं तव्हां खे ॿाहिरि घुमण जे लाइ हिक कार ॾिनी वेंदी जंहिं में तव्हां खे हिकु सेपरेट ड्राइवर हूंदो अऊं तव्हां खे हुते मंझंदि तव्हां खे ॿाहिरि करणी आहे तव्हां खे हुते घुमण जे लाइ सुठा सुठा स्ट्रोबेरी गार्डन अथव जीअं महाबलेश्वर आहे महाबलेशवर जो हिकु मंदरु आहे फेमस त हिकु दर्शन करे सघंदा आयो अऊं पहाड़ी पहाड़ी इलाका आहिनि पहाड़ी इलाकनि जो तव्हां सुठे नमूने आनंदु खणी सघंदा आयो हुतां जी हरियाली बि ॾिसी सघंदा आयो त इहो तव्हां आहे न ॿियो बि इन जे लाइ हिकु ऑपशन आहे तव्हां जे लाइ हिकु पैकेज आहे सतें हज़ारे जो हिकु पैकेज आहे हुन में तव्हां खे हिकु रूम हिकु हॉल मिलंदो अऊं तव्हां खे हुन में थी वेंदो डिस्काउंट साहिब तव्हां खे कॾहिं वञिणो आहे ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ अच्छा हले न थी वेंदो तव्हां खे मां जेको तव्हां खे अठें हज़ारे ॿुधायो मां तव्हां खे उहो सतें हज़ारे कराइ ॾींदोमांव तव्हां जे लाइ तव्हां खे मोर्निंग तव्हां खे मोर्निंग ब्रेकफास्ट अऊं तव्हां खे डिनर न खपे तव्हां खे ॿ ॿ सुबुह जो नाश्तो राति जी रोटी न खपे त तव्हां खे समुझो न तव्हां खे मोटो मोटो साढी पंज हज़ार थी वेंदा तव्हां जे लाइ साहिब हिकुदमु कटे स्टे ॿुधायोथीमांव वधीक तव्हां में जीअं असांजी होटल बि सुठी आहे लग्ज़री आहे असांजे होटल में जेको बि तव्हां खे साफ़ सफ़ाई सुठी मिलंदी असांजे होटल में जेको बि आहे आसे पासे ना आहे सिक्योरिटी सुठी मिलंदी तव्हां खे केरु बि डिस्टर्ब न ईंदो तव्हां पैसनि जे लाइ सोचियो ई न सेठि सेल्फ ते असां न ॾई सघंदा आहियूं एक्चुअली सेल्फ में न ॾई सघंदा आहियूं कंपनीअ जा कुझु क़़ाइदा अऊं क़़ानून हूंदा आहिनि तव्हां पहिंजी राईड एंजॉय कयो तव्हां पुठियां वेही करे काई इशु कान्हे असां ड्राइवर तव्हां खे सुठो सही ॾींदासीं जंहिं में तव्हां खे काइ शिकायत जो मौको न ॾींदो हले साहिब ज़रूरु ज़रूरु तव्हां जो नंबरु इहो ई आहे साहिब हले मां तव्हां खे थोरी देर में रिमांइड करियां थो साहिब हमम